हेल' केब ड्राइभार आं दहाय बङाइगावनिफ्राय फैनायाव नोंनि गारियाव नोंनि गारिजों फैनायाव आंनि नोंनि गारियाव मबाइल बेग गासिबो बावबो जोबदों अन्नानै नोङो आङो बे मबाइल बेगखौ आंनि न'सिम लाबोफिन